अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूँ कि आज कल कि जनरेशन जो है काफ़ी बोला जाए तो उनको उतने संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं बड़े बड़े स्कूल भी है पढ़ाई लिखाई सब ठीक है वह एक अलग चीज़ है पढ़ाई के साथ साथ मेरा उद्देश्य है कि स्कूलों में संस्कार भी दिए जाना चाहिए आज कल माँ बाप भी अपने बच्चों को उतने संसकार नहीं देती जिससे कि हमारी सासंस्कृती विरासत बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ रही है और बिगड़ने का मेन कारण है कि आज बच्चे लोग मोबाइल ज़्यादा देखते हैं मैं नहीं कहता कि मोबाइले कोई खराब चीज़ है मोबाइल में का सदुपयोग तो नहीं कर रहे हैं पर उसका दुरुपयोग ज़रूर कर रहे हैं और बच्चे लोगों को कपड़ों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए आज कल के माँ बाप हैं तो उलटे सीधे कपड़ों को भी ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं भाई कपड़े पहनो यह नहीं बोल रहे हैं कि कपड़े नहीं पहनना चाहिए कपड़े पहनो ऐसे जो सांस्कृती के अपने विरासत के हिसाब से सही हों उचित हों आज कल की जेनरेशन माँ बाप को हीं कुछ नहीं समझती उसका मेन कारण है कि माँ बाप अपने को बच्चों से बहुत दूर रखते हैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई तो ज़रूरी हैं पर उनके साथ साथ संस्कार भी देना अनिवार्य है यदि संस्कार बने रहेंगे तो बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे इसलिए संस्कार देना अनिवार्य है जभी अपन सांस्कृतिक विरासत को अच्छा रख सकते हैं